ہیلو ہاں گڈ ایوننگ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں ایکچولی میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں میں بتا رہا ہوں میں کیوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی فوڈ آڈر کیا تھا اور فوڈ بہت ہی لذیذ تھا ہمارے جو گیسٹ آئے تھے ان کو بہت ہی پسند آیا انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات کہ فوڈ جو ڈلیور کر رہے تھے صاحب وہ انہوں نے بالکل ٹائم پہ پہنچایا لیٹ بالکل نہیں ہوا اگر ہوتا تو شاید ہمارے جو گیسٹ تھے ان کی ٹرین چھوٹ جاتی ٹائم کو دیکھتے ہوئے ٹائم فوڈ بھی ٹائم سے آیا انہوں نے اچھے سے کھایا ٹھیک ہے تو بہت ہی اچھا لگا جو مہمان تھے انہیں بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا تو میں آپ کا اسی لیے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک سے رہا ایسے ہی ٹائم پہ اگر آپ فوڈ وغیرہ آڈر ڈلیور کرتے رہے تو اِنشاء اللہ سب ٹھیک رہے گا